अह मा अह जियाथ' दं र'

जियाथ' आंनाव दख'ना फालि जोमग्रा आरो बिहु फालि आर'नाइ इन्दि जि इन्दि फालि गासिबो दङ गामसा दङ दङ माथानि दख'ना दङ माथानि दख'नायाथ' गांसेयाव थिनि हाजार आरो पलिस्टाराव माथा दालानाय बा माबा नस' गाहाम लायो माथायाव गेजेर गेजेर आगर थानाय अह बिफोरो माबा जागोन आरो साराय थिनि हाजार गाहाम जागोन इन्दिनि फालियाथ' बेबो आराय हाजार आराय हाजार दं आरो फनद्रस'निबो दं अह दालानायबो दं आरो इन्दिजों इन्दि दानायबो दं इन्दिनिया थिनि हाजार साराय थिनि हाजार जिङावल' आगर थानाय जिङावल' आगर थानाय माथानि ना बेफोरथ' दुइ हाजारावबो मोनो गामसायाथ' थिनस' माथानिया गांसेयाव उम सालानिबो फैयो बेफोरो दुइस'आव मोनगोन आर'नाइआ आर'नाइ फालि ना ओरैनो फिसा आर'नाइ आर'नाइ जों लाग्रायाथ' बेबो दुइ हाजारबो दङ फनद्रस'फोरबो दं फिसाया मोजां कवालिटिबाथाय थिनस' मोजां कवालिटिबाथाय फासस' आरो थिनस' आरायस'निबो दं मास्राइस थायो बिहु फालियाथ' माथाया थिनस' आरो ओरैनो पलिस्टारफोरा ओरैनो माबा आरायस'फोराव मोनो अह दे जागोन दे अह अह ओह दे ओह दे